हेलो

हेलो हेलो

जी हँ जी

हमरा लग एखनका जे सीजन के सब्जी यऽ ओ अहाँकेँ परवल यऽ कदीमा यऽ सजमनि यऽ झिगनी यऽ टमाटर यऽ ओल यऽ आ सागमे किछु दिक्कत यऽ चुँकि बरसातमे साग कनि गड़बड़ा जाइ छै तऽ साग हँ नहि एखन तऽ विदेशिए ओल मिलै छै देशी ओल तऽ एखन नहि मिलत आ कोबी जंँ कोबो लेबै तऽ कोबो बाहरसँ आबै छै लेकिन कोबी किछु महगा होयत सब कोबी कोबीके यऽ एखन एक सए रुपआ किलो हँ आ टमाटर महगा भए गेलैए एखन एक सए चालिस रुपआ किलो चलैया एखन टमाटर सस्ता टमाटर तऽ बीस रूपआ सँ लए कऽ साठि रुपआ तक रहै एखन महगा भए गेलैए टमाटर ताहि दुआरे कि पानिके ओल ओल पैतालीस रुपआ किलो यऽ ओल हँ आ क्विण्टल मे पैतीस सए रुपआ पड़त हँ आ खुदरामे चालीस रुपआ बिकाइ छै आ हँ तऽ थोकमे लेब हँ तऽ ओहिमे दू रुपआ अहाँकेँ कम कए देल जायत देखिऔ एखन थोकमे लेबै तऽ

हँ तऽ हम परवलके हम बत्तीस रुपआ लगा देब अहाँकेॅं हँ नहि खुदरा चालीस रुपआ बिकाइ बीस रुपआ आबिते छै बीस रुपआ आबिते छै ओहिमे खर्चो पड़ि जाइ छै बत्तीस लगा देब कदीमा बीस सएमे लगा देब हॅं कच्चा मटर एखन महगा भए गेलैया बुझलियै कच्चा मटर बरसात लए कऽ बहुत महगा भए गेलैया ताहि दुआरे कच्चा मटर एक सए दश रुपआ किलो लगायब आदि आदि अगर जरूर महग छै तऽ मटर आबै कहाँ छै आदि देशी लेबै कि विदेशी आदि हँ देशी भए जेतै देशी अस्सी रुपआ किलो होयत ओना बाजारमे छै एक सए बीस एक सए पच्चीस चलै छै लेकिन थोकमे एक सए अस्सी रुपआ किलो भए जायत अच्छा आबिऔ ने तऽ भए जेतै आउ आबु ठीक छै